ٹیکنالوجی آرٹ کی میدان میں بہت سارے کام کیے ہیں ٹیکنالوجی کے دوران بہت سارے چیز آئے جائیں جیسے کہ ٹیکنالوجی سے موبائل فون موبائل فون میں بہت سارے ایپ ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں ایپ بہت سارے ایپ سے کام ہوتا ہے ٹو ٹوکنالوجی کے ہی دوران ایپ چالو ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے دوران سے گاڑی گھوڑا سب بنے ہیں جیسے کہ ٹیکنالوجی میں فریج کولر واشنگ مشین یہ سب کا یہ سب بھی ٹیکنالوجی کے ہی دوران سے چل رہا ہے ٹیکنالوجی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی کے دور میں چل رہا ہے جیسے کہ پنکھا اے سی گاڑی جہاز یہ سب ٹیکنالوجی کے دوران چل رہا ٹیکنالوجی کے ہی ذریعے سے ہر ایک چیز ہو رہا ہے ٹیکنالوجی میں ٹیکنالوجی کے ہی سے ہر چیز ٹائم ہے ٹیکنالوجی میں بہت سارے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں ٹیکنالوجی کے دوران سے بہت سارے ایپ چلاتے ہیں فون میں تو اس سے بہت نالج ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی ہی یہ سب پورا دین ہے